जीअं त भारत देश में घणा ई ॾिणवार धूमधाम सां मल्हायां वेंदा आहिनि त जीअं त लाल लोई तिरमुरी शिवरात्री होली ऐं चालीह ई चालीह जो बि धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे गनपति नवरात्रा दशहरा दिवाली सभु ॾिणवार धूमधाम सां मल्हायां वेंदा आहिनि चालीह ते चालीह ई ॾींहं मौजु मची रहिंदी आहे ऐं चालीह ते ई चालीह ई ॾींहं प्रसाद विरिहायो वेंदो आहे चेटीचंड जो बि धूमधाम सां सर्कस निकिरंदी आहे ऐं होली बि पंज ई ॾेओ ॾियारी बि पंज ई ॾींहं धूमधाम सां मल्हाई वेंदी आहे ऐं चाल ऐं छबीस जनवरी पंद्राहं अगस्त इहे बि ॿ ॾींहं छुटियूं मिलंदियूं आहिनि